अॼुकल्ह जे ॿारनि खे ॿाहिरि पढ़ण माना आउट ऑफ इंडिया पढ़ण जो तमामु घणो शौक़ु जाॻियो आहे हिन लाइ महाराष्ट्रा सरकारि पिण ॿारनि खे अलॻि अलॻि प्रोग्राम अटैंड कराए हुननि खे हिमथाईंदा आहिनि त कीअं उहे ॿाहिरि वञी पंहिंजो भविष्य याने आईंदह ठाहे सघनि था हुननि लाइ हुननि खे अलॻि अलॻि स्कॉलरशिप पिण ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि जेके बि ॿार होशियारु आहिनि उन्हनि खे जाम फैसिलिटियूं महाराष्ट्रा सरकारि पाण अवेलेबल करे ॾिनियूं आहिनि मौजूदु करे ॾिनियूं आहिनि ऐं महाराष्ट्रा सरकारि पिण हुते ॿारनि जे रहण जो बंदोबस्त पिण ॿारनि खे करे ॾियनि था